نیوز میڈیا آج کل کے دور میں بہت فتنہ پھیلا رہا ہے کیونکہ وہ صحیح چیز نہیں دکھاتے اسی طرح سے آج کسان کی بدحالی بہت بری ہے اس کی مالی حالات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ نیوز والے جو ہے وہ اپنا ہی دکھانے میں لگے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ اگر وہ نیوز والا اگر وپکچھ کا کام کرتے تو وہ جیادہ بہتر ہے اسی وجہ سے وہ تو نیوز والا نہ کسانوں کی بات اٹھاتے ہیں نہ نوجوانوں کی بات اٹھاتے ہیں نہ کسی کی بات اٹھا صرف وہ اپنے اوپر نربھر کرتا ہے اور اسی وجہ سے آج کسان کی مالی حالت بہت ہی بیکار ہے اسی وجہ سے نیوز میڈیا آج کل کے دور میں بہت فتنہ فیلا رہا ہے اور یہاں تک کہ اگر نیوز صحیح رہ رہتا تو آج ہماری ترقی بھی ہوتی کسانوں کی مالی حالات آج آج کے دور میں بہت ہی خراب ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے جس کے سوا آج نیوز جو ہے ہمارے انڈیا میں ہمارے بھارت میں سب دیکھتے ہیں لیکن وہ اس نیوز پہ کوئی وِشواس نہیں کر سکتے